जेत्ते पानि रहै छै जेत्ते पानि रहै छै ओत्तै पानिमे गन्दगी फैले छै गन्दगी फैलैके बाद फेर ओकरा झाड़ू पोछारु आओर नया पानि जत्ते पानि ओत्ते सफरेत शरीर रहै छै ताहिमे एक माछी नहि दवा दारू देहमे बीमारी नहि फैलै छै जत्ते सफरेतीमे रहतै ओत्ते बढ़िआँ जत्ते गन्दगी रहतै सारा चीजके बीमारी हेतै कल ई दुःख कल ई दुःख कल बोखार लगलै परसू अथी भए गेलै कल सिरमे दर्द भए गेलै आब डॉक्टर लग जेतै डॉक्टर तऽ गोली लएके खेतै फेर वएह ठाम जेतै जत्ते उ गन्दगीके हटेतै तत्ते ओकर मोन फ्रेश हेतै तऽ सारा चीज कचरा कचरी कनिये होइ छै भागदौड़ पानि गन्दा भए गेलै कहीँ कतौ कुछो मरि गेलै महकि गेलै ओ गन्दगी फैल गेलै बीमारी भए गेलै बीमारी होइके बाद मोन घूमऽ लागै छै कहलक डॉक्टर लग लऽ चल दवाइ देलक फेर दवाइ खेलक फेर फेर दवाइ खायके बाद कहलक तीत लागै छै फेर कहलक बोखार नहि छुटलै फेर दोबारा गेल डॉक्टर लग तऽ कहलक सुइया देबै कहलकै एकरा बहुत अथी भए गेल है ई रौदमे रहल है ई सर्दी खाँसी जे छै पानिमे जे छै कचरा कचरी एहि सभ सँ तबियत बेसी खराब भए गेल है शरीर सफरेतीमे सभ चीज छै कपड़ा लत्ता येन तेन बीट बर्तन सभ चीज सफरेतीमे रखलक तब नहि मोन खराब हेतै